نوجوانوں میں بےروزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے جس کی کئی پہلو ہیں نوجوانوں کی بڑی تعداد تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد روزگار کی تلاش میں ہوتی ہے مگر انہیں مناسب مواقع نہیں مل پاتے ملازمت کے زمرے جو نوجوانوں کے لیے اہم ہیں ٹیکنالوجی اور آئی ٹی ویب ڈیزائننگ ڈیٹا سائنس سائبر سکیوریٹی وغیرہ صحت کی دیکھ بھال نرسنگ فارمیسی میڈیکل ٹیکنشینز وغیرہ تعلیم اساتذہ تعلیم مشیر وغیرہ کاروبار اور فنانس مارکیٹنگ اکاؤنٹنگ بزنس اینالسٹ وغیرہ سیاحت اور مہمان نوازی ہوٹل مینجمنٹ ٹور گائڈس ریسٹورانٹ اسٹاپ وغیرہ حکومت کو مزید نوکریاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات تعلیم اور تربیت تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری کرنا تکنیکی اور وویکیشنل تربیت فراہم کرنا نئے کاروباروں کی حمایت نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے اور گرانٹس فراہم کرنا یہ اقدامات نہ صرف نوجوانوں کے لیے نوکریاں پیدا کریں گے بلکہ ملکی معیشت کو بھی مستحکم بنائیں گے